चेतना मॅडम तव्हां सॼे ॾींहं में पंहिंजो कीअं कमु कंदां आहियो सुबुह जो मां छ्हें लॻे उथंदी आहियां छ्हें लॻे पाणी ईंदो आहे पाणी भरे कपिड़ा धोईंदी आहियां कपिड़ा धोई करे छोकिरीअ खे चाहिं नाश्तो करे ॾींदी आहियां स्कूल वेंदी आहे पोइ वरी मुंहिंजो घोटि उथंदो आहे उनखे चाहिं नाश्ता करे ॾींदी आहियां छोकिरो उथंदो आहे उनखे बि चाहिं नाश्तो ॾींदी आहियां इएं पोइ

बुआरा पट कंदी आहियां पोइ यारहां थियनि त रो यारहां खां हिक ताईं मां कुर्तियूं लेगिंसूं टोप गाउन वेचंदी आहियां उहो कस्ट माइयूं ईंदियूं आहिनि ॾिसणु पोइ हिक खां पोइ मां रोटी कंदी आहियां हिकु रोटी करे पोइ मूं छोकिरे खे स्कूल मोकिलींदी आहियां त पो स अ अ अढाई थियंदा आहिनि त अधु कलाकु खणु मां सुम्हंदी आहियां तंहिंखां पोइ वरी बासण मलंदी आहियां पोइ पंज खां अठ स सुंदा पंज खां छह सिलाईअ कम वारी छोकिरी ईंदियूं आहिनि सिलाई कमु कंदी आहियां कपिड़ा सिबंदी आहियां घर में फाटी टुटी सिलाई फिटींग वॻा कंदी आहियां सभु कमु कंदी आहियां पोइ अ सत खां अठ कस्टमर ईंदा आहिनि गा गाउन वॻा लेडीस कुर्ती वेचंदी आहियां ईअं कंदी आहियां छोकिरो मुंहिंजो टुशन वेंदो आहे टुशन मां ईंदो आहे उनखे चाहिं ॾींदी आहियां नाश्तो ॾींदी आहियां बिस्कीट चाहिं नाश्तो ॾींदी आहियां ने पोइ वरी साडा दुरुपोआ गुरुद्वारे वेंदी आहियां गुरुनि खे पेर ॿेर पई नमी ईंदी आहियां पाठ पूॼा कंदी आहियां पाठ पूॼाऊं करे ईंदी आहियां कड़ाह प्रशाद करे वेंदी आहियां कॾहिं कड़ाह प्रशाद गुरुद्वारे मां अची करे पोइ वरी रोटीअ जो टाइम थी वेंदो आहे रोटी कंदी आहियां इस्त्री कपिड़ा कयां पोइ ॿारनि खे पढ़ायां ॿारनि खे पढ़ायां पोइ च थी वञे मुंहिंजो घोट जो अचण जो टाइम दुकान तां अचण जो टाइम थी वेंदो आहे थोरी घणी मुंहिंजे घोट जी बि शेवा कंदी आहियां पोइ मुंहिंजे घोट खे रोटी ॿोटी ॾीदी आहियां थोरी देरि वेही करे सॼो परिवार ऐं घर में ॻाल्हियूं कंदा आहियूं थोरी देरि टी वी ॾिसंदा आहियूं मनोरंजन कंदा आहियूं पोइ क वेही करे हिक ॿिए जी ॻाल्हियूं कंदा आहियूं अॼु सॼे ॾींहं में छा थियो छा न भाई ॿारनि स्कूल में सुबुह खां वठी ॾिस त शाम खां तिस स्कूल में छा थियो मेडम उहो सभु पुछंदी आहियां पोइ ट्युशन मां छा लेसन मिलियो आहे छा न छोकिरीअ खां पुछंदी आहियां के ॾे बेटा तोखे बि मेडम छा स्कूल में कि स्कूल जी टिचर छा तोखे पढ़ायो छा करायो इहो आहे उहो पुछंदी आहियां ने सभिनि जी शेवा कंदी आहियां मुंहिंजे घोट खां पोइ मुंहिंजे घोट खां आ सुम्हण जो टाइम थींदो आहे त खीरु ॿीर काड़े ॾींदी आहियां ॿारनि खे खीरु ॿीर ॾींदी आहियां खीरु काड़े करे ॾींदी आहियां खीरु ॿीर पी करे उहो ई इस पोइ पोइ सभु असां सभेई सुम्ही सुम्हंदा आहियूं